میں اپنے پینٹنگ کی بات کری تو پینٹنگ میں سب سے بہترین کام جو مجھے لگتا ہے وہ کسی بھی بنائے ہوئے پینٹنگ میں رنگ بھرنا ہے رنگ بھرنا ایک آسان نہیں ہے کیونکہ اس سے دیکھ کر لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ پینٹنگ میں رنگ بھرنا سب سے آسان کام ہے جبکہ ایسا نہیں ہے پینٹنگ میں رنگ بھرنا اس لیے آسان کام نہیں ہے کیونکہ لوگ پینٹنگ میں رنگ کو آسانی سے بھر تو لیتے ہیں لیکن اسے خوبصورت بنانے کے لیے اور اٹریکٹیو دکھنے کے لیے رنگ کا بہتر طریقے سے سلیکشن کرنا ضروری ہے کہ کون سا رنگ کس کے اوپر خوبصورت لگے گا یہ سب سے اہم کام ہے جو کہ مجھے بہت دلچسپی کے ساتھ اس کام کو کرنے میں مزہ آتا ہے میں اپنے پینٹنگ میں کسی بھی پینٹنگ کو ختم کرنے میں لگ بھگ دو سے تین دن کا وقت لیتی ہوں اور اسے بہتر طریقے سے خوبصورت طریقے سے سجانے کی کوشش کرتی ہوں جس سے میرے پینٹنگ کو لوگ دیکھ کر نہارتے ہے اور اس کے علاوہ میری پینٹنگ کو دیکھ کر تعریف کیا کرتے ہیں میری پینٹنگ کے لوگ اور اور جاننے والے بہت ہی اس کی تعریف کیا کرتے ہیں جس سے پینٹنگ کے لیے مجھے انعامات سے بھی نوازا گیا ہے